भारत के राजनैतिक और राजनीतिक पार्टी भारत में रा राजनीति भारत में तो मतलब बच्चे छोटे से छोटा बच्चा भी मान लें अठारह साल का सतरह साल का बच्चा भी शुरू से राजनीति में आना चाहता है क्योंकि इसमें दिखावा बहुत होता है मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ कि इसमें दिखावा बहुत हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे बड़े नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो शेयर कर के अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं ऐसा करते हैं राजनीति में आने के लिए पहले से ही फोटो बड़े नेताओं के साथ डालते हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में ये है कि दो पार्टी दोनों पार्टी जैसे ये एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं लोगों को भड़काते हैं दूसरी पार्टियों के बारे में तो ये गलत है जातिवाद फैलाती है कोई कोई कोई पार्टी जान कर कि इनको दूसरी पार्टी के बारे में भड़काएंगे वो जातिवाद फैला रही है उसको वो करें तो वो बताती है ऐसा हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक बिल्कुल साफ सुथरा भारत रहे किसी चीज़ की कमी ना हो पानी की लाइट की हर सुविधा रहे पेट्रोल की का दाम कम हो मंहगाई बढ़ रही है तो वो कम हो जाय तो ये देखना पसंद करेंगे हम भारत में अब जो हो रहा कि ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं सेलेंडर बढ़ा दिये हैं मस्जिदों को तुड़वाते हैं मंदिरों को तुड़वाते हैं तो ये आपस में लड़ाई होती है तो इनसे हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा आपस की लड़ाईयों में भारत के लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है हम मंदिर जाते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं वो मस्जिद जाते हैं वो मंदिरों मस्जिदों को पूजा करते हैं तो ये एक तरीके से लड़ाई एक राजनीतिक के रूप में लड़ाई बन जाता है आपस में मैं मोदी जी को और योगी जी को काफी सपोर्ट करता हूँ कि वो हमारे देश के बारे में बहुत सोचते हैं और काफी सालों से वो करते भी आ रहे हैं कि हम देश में किस चीज़ को क्या बढ़ाना चाहिए वो अपने अनुसार लोगों के अनुसार सब चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं मैं योगी जी से ये पूछना चाहूँगा कि आप इस देश में गुंडागर्दियों को खतम कर रहे हैं तो ऐसे ही वो यू पी में कर रहे हैं वो ऐसे ही मैं मैं योगी जी की तरह बनना चाहूँगा और उनसे पूछूँगा कि ये आपने कैसे हासिल किया और इतना हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है